हांवें ऑनलायन मिशो ऍपा वयल्यान नॅकलेस ऑर्डर केल्लो तो म्हाका धा दिसां भितर येता सांगिल्लो तो धा दिसां भितरच आयलो दिसपाक सामको तस्सो ताचो रंगूय तोच्च ताचे ताचे थिकां तसलीं आसलीं सगळ्यांक आवडलो तो